वैसे त असां सिंधियुनि खे पाण त न चइजे लेकिन पसंदि कंदा आहिनि हाणे चइजे कि कटनीअ में त असां सत सतरि परसेंट त सिंधी ई आहियूं पर हुन जे अलावा बि चङा आहिनि अलॻि अलॻि कास्ट वारा माण्हू हाणे जीअं असांजे घर ई मदद करण लाइ माइयूं ईंदी आहिनि उन्हनि सां बि गुरूअ जी महर सां दया सां सुठो व्या सुठो व्यवहार आहे कि हा उन्हनि सां सुठे सां ॻाल्हाइणो आहे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झणी आहे उन्हनि खे सम्झाइणो आहे उन्हनि खे कुझु आओ भॻति करिणी आहे सभु ज़रूरी आहे तंहिं करे उन्हनि जे अलावा असांजो पंजाबीनि सां गुरुद्वारे में उथणु वियणु गॾु थींदो आहे त उन्हनि सां बि असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उहे असांखे हमेशह पाठ जे समय मिलंदा आहिनि पाठ जे टाइम ते वक़्ति सभु गॾु विहंदा आहियूं पाठ कंदा आहियूं पाण में प्रशादु ठाहींदा आहियूं ऐं गॾु वेही खाईंदा आहियूं ऐं इन जे अलावा मारवाड़ीयुनि जी दुकान ते बि असां वेंदा आहियूं चढ़ंदा आहियूं ख़रीदारी कंदा आहियूं इन्हनि सां बि लेन देन असांजो आहे व्यवहार सुठो आहे गुरू जी महर सां ऐं असां जेकी ॻाल्हि सि असांखे ईअं लॻंदो आहे कि भई सभु हिकु जहिड़ा आहियूं असां जय झूलेलाल